میں نے مہاراجہ واٹ لائن کی مکسر خریدی تھی اس کے متعلق یہ بتانا چاہوں گا وہ مکسی بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں تین سال تک کوئی خرابی نہیں آئی بنا کسی خرابی کے چلتی رہی اور کام بھی اچھی کرتی رہی بنانا شیک بنانا ہو یا کوئی آم شیک بنا ہو بہت اچھے سے بنتا تھا اس میں